हैलो रजत मिकी एक्क गल्ल सनायां साढ़े शैह्र च सारें कोला शैल मोमोस केह्ड़े रेस्टोरेंट च थ्होंदे बड़ी भुक्ख लग्गी दी यार कोई रेस्टोरेंट होऐ जित्थें शैल मोमोस थ्होई जान कैंट स्हाबै दे